हाँ आटो वाले भईया बोल रहे राम कुमार भईया हाँ हाँ मैं ये बोल रही थी कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले काल किया था न यहाँ कोर्ट के पास बुलाया था तो मैं ये बोल रही थी कि मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ मार्केट में मुझे काम था तो आप मुझे वहाँ से ड्रॉप कर लोगे हाँ बीस मिनट बाद आ जाइए आप हाँ हाँ मुझे थोड़ा सा क्या सामान लेना था इसलिए मैं जल्दी जल्दी में आ गई इधर हाँ तो आप मुझे यहीं से ले लेना हाँ मैं थोड़े सी हाँ कितना टाइम लगेगा बीस मिनट बाद आप आ जाना मैं जब तक सॉपिंग कर ले रही हूँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ओके